चार तरीक चौथा म्हीना दो ज्हार चार पंज तरीक पंजमां म्हीना दो ज्हार पंज छे तरीक सतमां म्हीना दो ज्हार सत्त अट्ठ तरीक नौमां म्हीना दो ज्हार उन्नी दस तरीक गैह्ररमां म्हीना दो ज्हार त्रेई